जेना कि हमसब जानै छियै कि मोबाइल जितना हमरा सबके लिए उपयोगी छै उतना ही हानिकारक भी छै किए कि मोबाइल पर आदमी अच्छा उपयोग करै छै तऽ कुछ कुछ गलत उपयोग भी करै छै एकरा खातिर हमसब कहि सकै छियै कि मोबाइल हानिकारक भी छै जेना गूगल भए गेलै यूट्यूब भए गेलै जेकरा जे अच्छा छै ऊ पढ़ै के यूज कैर सकै छै मतलब बहुत सारा यूज कए सकै छै लेकिन कुछ कुछ एहेन छै जे कि मतलब अभद्र वीडियो या फेर कुछ भी भए गेलै तऽ ऊ सब इएह सब छै मोबाइल के मतलब दुरुपयोग जे कि हमरा सबके नै करना चाही आओर कुछ दिन पहिले जे छै मोबाइल पर हम यूट्यूब पर एक रेसिपी देखने रहियै हमरा यूट्यूब देखना बहुत पसन्द छै इएह लए कऽ हमरा मतलब कुछ बनाना रहै मन करै रहै खाइकऽ तऽ हम एक रेसिपी देखलियै पनीर के जे बहुत टेस्टी लागलै बनेलियै तऽ अच्छे से ओकरासऽ हम सीखि सकै छियै मोबाइल सऽ जे हमरा नै आबै छै कुछ बनाबै लऽ या फेर कुछ पढ़ै लऽ बहुत कुछ हम यूट्यूब से सीखि सकै छियै जेकरा खातिर मोबाइल जरूरी होइ छै आओर हम मोबाइल के उपयोग अपना दैनिक जीवनमऽ करै छियै और